अहाँके तऽ हमरा अहाँके चलते हमर गाड़ी तऽ छुटि गेल आब अहाँ गप ड्राइवरसँ करियौ हम पैसा वैसा नहि देब अहाँके